हेलो गाछ तोड़ देबै कोन कोन फुलके गाछ यऽ उड़हुलके लेबै कनैलके लेबै गेन्दा लेबै

तिवरा मिरा लेबै लेबै आमके गाछ किया नहि आमके गाछ दए देबै लीचीके गाछ दए देबै लतामके गाछ दए देबै की सब दाम लगैने छियै रऽ गाछ नम्हर यऽ ने

लीचीके दए देबै गाछ आमके दए देबै की कहै छै के दए देबै

कते पाइ लए लेबै से एते टका लए लेबै ऐ पुरा तिवरा मिराके फुलके गाछ कुछ करिऔ ने सब समान जे लेबै लीचीके लेबै आमके लेबै कठहरके लेबै तऽ किछु तऽ कम करबै ने तब ने लेबै तब ने सब खरीदबै तब नऽ जाएब लग लए ला समान कए कए बजे आएब कखन ठीक छै तऽ ठीके छै हम छुट्टीमे रहब बुझलियै तऽ हमरा यादसँ हमरा लीचीके दए देबै आमके दए देबै आ तिवरा मिराके फुल ठीके छै तब रखै छी तहन